गोड फोव गुलाब जामून ओवाळ्याची क कापां शिरो हल्वो शिरा शिरो हल्वो गाडॉजराचो हल्वो साकरभात केळ्यांचो हाल्वो पेरांचो हल्वो ब बर्फी बियां लाडू बेसन लाडू शाबूतान शाबूतानू तांदळाची खिचडी पंचखाद नार नाशण्याचो सत्व कर्टर्ड पातोळ्यो गोडशें दुदयाची खीर उकड्या तांदळाची का खीर सोजी पेडे जिलोबी खाजें फेणऱ्यो चकरी दोश दोदोल नेवऱ्यो बिबिंका शंकरपाळी मुगाचे लाडू उकड्या तांदळाचे लाडू आलें बेलें येलाबे बोलिनां खाजूर शेवयो खीर पुराणपोळी तांदळाची खीर मणगणें मुगाचें कण्ण भाकरवाडी